थोरा ॾींहं अॻु मूंखे पंहिंजे घर लाइ पायदानु खपे पियो त मां बाज़ारि में वञी करे पायदानु वठी आयमि उनजो रंग बि ॾाढो सुठो हुयसि मुंहिंजो वणंदड़ रंग आहे साओ ऐं हुनते सुठी डिजाइन छपियलु ग़ुल बि छपियलु हुआ त मां घर अची करे इस्तेमालु कयो हुनजो त हो जेतिरो ॾिसण में सुठो आहे एतिरो हो वापरण में बि सुठो आहे

त उहो पायदानु ॾाढो सुठो निकितो आहे त हाणे मूंखे ईअं थो मनु थिए की मूंखे हाणे पायदानु खपंदो त मां उन ई दुकानु ते वञी करे वठी ईंदीमास अने हिन जी जेकी डिजाइन अथस उनजो जेको कपिड़ो अथस त मां अहिड़ो ई पायदानु वठी ईंदमि जेका मुंहिंजा झूना पायदान आहिनि हो वापरे करे हाणे मां फिटी करे छॾींदमि ऐं अहिड़ा ई पायदानु वठी ईंदमि ऐं सभिनीनि खे ईअ ई सलाह ॾींदमि की अहिड़ा ई पायदानु वापरनि